रेस्टोरेन्टके खाना हमे सुविधा वएह छै कि जैसे कि हम कोइ मेहमान आइ गेलय तऽ हम रेस्टोरेन्टसँ मँगा लै छी कोन रेस्टोरेन्ट अच्छा हिके हमरा गुगल एप्पसँ मतलब पता करि लै छियै कि ई रेस्टोरेन्ट अच्छा छै यहाँ खाना भी अच्छा मिलय छिके आओर वहाँपर से खाना मँगबैयछी अगर हमरा अच्छा लगय छिके तऽ हम मँगबय छियै जैसे मेहमान भी आबि गेलय या कोइ आइ गेलय दोस्ते आइ गेलय तऽ हम वहाँसँ मतलब आर्डर करि लै छी हमे मतलब हमेशा मतलब रेस्टोरेन्टसँ खाना मँगाबिते रहय छी हमरा रेस्टोरेन्टके खाना बहुत अच्छा लगय छै इसीलिये मतलब हम ने उ जे मतलब आओर अहाँके छै की जे मतलब रेन्ट भी अच्छा छै खाना भी अच्छा छै जैसे मुर्गा मँगेलियै या पनीरके सब्जी मँगाय लेलियै या मछलिये मँगाय लियै या मतलब पोलाउवे मँगाय लेलियै जैसे छोले भटुरे किछु भी मतलब अइसन छै कि जे मँगबै छियै नहि तऽ अच्छे लगय छीके तऽ हमरा मतलब कोनो अच्छा रेस्टोरेन्टसँ अगर अच्छा मिलय छिके तऽ हम वएहें सँ मँगबय छियै आओर हमे मतलब हम भी मँगबय छियै तऽ मँगबय छियै लेकिन हम अपन फ्रेन्डोके कहय छियै आओर दोस्तके कहय छियै केतहो मँगाय लेब मतलब रेस्टोरेन्टसँ खाना अच्छा लगय छै आओर उ भी खाय छिकय तऽ कहय छिकय हँ बढ़िआँ छिकय तऽ आओर मँगबय छिके कहय छिकय ठीक छौ खाना तऽ मँगाय लै छियौ तऽ इएह छिकै रेस्टोरेन्टके खाना की जे मतलब बहुते अइसन छै की जे मँगबय छियै ने तऽ बहुत अच्छा लगय छिकै आओर आर्डर करलाके बाद तऽ मतलब टाइमपर डिलेवरी होइ जाइ छिकै या पैसा मतलब जे चार्ज लगय छै उ दे दै छियै घर बैठे मतलब डिलेवरी कर दै छिकै तऽ घर बैठलमे खाना मँगय सकय छियै कोइ चीज रहय छै तऽ हम मँगा लै छी घर बैठे मँगा लै छियै तऽ रेस्टोरेन्टके मतलब इएहे तनि छै मतलब डिलेवरी भी अच्छा होइ छिकै

तऽ जे हमरा अच्छा लगय छै जहाँ परि तऽ खाना वहाँ सँ आर्डर करय छियै इएहे सब